अॼु हर स्टेट जो पाइणो कहणो हर हिकु स्टेट खां अलॻि अलॻि आहे तॾहिं त उन जी सुञाणप आसानी सां थी सघे थी अॼु असांजे महाराष्ट्रा जो जेके बि रीतियूं रिवाजूं आहे उहे कपिड़ा पाइण में लेडीस यानी औरतूं घणो करे साड़ी सलवार कमीज़ ऐं मथे ते रओ करे हलनि थियूं ऐं जेके असांजा मर्द आहिनि उहे धोतियूं कुरता ऐं लंबा पैंट पाए हलनि था अॼु असीं हुननि जो परियां पदरो ॾिसी करे सुञाणे वठूं था त इहे कहिड़े स्टेट जा आहिनि असांजे महाराष्ट्रा जो जेको फैशन स्टाइल चए कपिड़नि जी रीती रिवाजु चए उहो ॿियनि खां तमामु अलॻि आहे छो जो अॼु असीं इहो विश्वास रखंदा आहियूं त असांजो बदन ढकियलु हुजे ऐं कंहिं बि मर्दनि जी पराई स्त्रीय ते यानी नज़रु न पवे हिन जे करे असांजो विहणु करणु तमामु सुहिणो ऐं सुठो आहे